आपका बेटा वो बात कर सकता है क्या ओके ओके आपको क्या चाहिए वैसे आपको पूरा सेट चाहिए या फिर पूरे सब्जेक्ट ऐसा है पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट अच्छा सी बी एस सी पैटर्न में चाहिए ओके इसमें आ जाएगा आपका दो हज़ार रुपए पड़ेगा आपकी सिर्फ बुक्स का और जाे कॉपीज़ हैं मतलब सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट्स की विषयों की जो होती हैं कॉपियाँ उसका आपका पन्द्रह सौ रुपए है ठीक है सर मैंने आपको ना डिस्काउंट करके ही बताया है हाँ मैंने पन्द्रा टेन परसेंट डिस्काउंट किया है हाँ सॉरी सर मैं इतना ही कर पाती हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ से लेते हैं हम लोगों को भी इतने में ही मिल पाता है हाँ हाँ क्राफ़्ट का लिख ली पूरी पेंसिल्ज़ आपको एक दो चाहिए कि पूरा बॉक्स चाहिए है अच्छा तो पेंसिल मैं कौन सी कंपनी की रखूँ अच्छा ठीक है ओके वैसे नटराज़ नहीं है हमारे यहाँ डोम्स है तो डोम्स चलेगा अच्छा तो पेंसिल ठीक है और ड्रॉइंग में कौन से कलर आपको इस्केच पेंसिल वॉटर ओके ठीक है ठीक है चलो आपको जिसमें सुविधा हो आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें कर सकते हैं डिलीवरी चार्ज हमारा निःशुल्क है

ओके ओके ओके मैं नोट कर रही हूँ आप फिर से रिपीट कर सकते हैं सर

कौन सा होस्टल सर ओके सर थैंक यू सर